मां हिकु दफ़ो स्विगी में ऑडर कयो मां स्विगी वारनि मूंखे ऑन टाइम डिलीवरी कई हुई मूंखे ॾाढी सुठी लॻी पर मूंखे मां इलाही फ़ाइदो थियो मूंखे बैनिफिट बि थियो मुंहिंजा पैसा इलाही बचिया हुन में और स्विगी वारनि ऑन टाइम डिलीवरी कई जंहिं टाइम जेको टाइम लिखियलु हुओ मोबाइल ऐप में उन टाइम खां पहिरों ई डिलीवरी थी वई उहा सुठी डिलीवरी थी पैकिंग वैकिंग सभु सुठी तरह ॾिननि और कोई दिक़त कोन थी बढ़िया तरीक़े सां सुठो थियो ऐं पैमैंट बि हिकदमि वाजिबी रेट मिलियो मूंखे कोई दिक़त कोन थी ऐं रेट बि सुठो ॾिननि डिस्काउंट बि मिलियो उन में फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट केॾी केॾीमहिल मिलंदो आहे त स्विगी में सुठो आहे कोई दिक़त कोन्हे हिन जे चकर मां इलाही दफ़ा डिलीवरी वती आहे इलाही दफ़ा ऑडर ॾिनो आहे स्विगी में कोई दिक़त कोन थी आहे